बच्चाके ड्रॉइंग करयके कोइ उम्र नहि होइ छै बच्चासभ जब चाहै छै सभ ड्रॉइंग करै छै जे बच्चाके एहिसँ सप्रेयिंस बढ़ै छै ओ अपन भाषामे कोइ भी चीजके पेंटिंग बना कऽ बेच सकै छै जाहिसँ ओ पैसा कमेलक अपना घरके तरक्की कयलक आओरो बहुते चीज सभ होइ छै जे बच्चा अपना अकिलमे करय लेल चाहै छै आओर करैत छै जे रङ्ग बिरङ्गके फूल ऊल सभके फोटो बनबै छै जाहिसँ बच्चासभके अच्छा लगै छै ओ ओहिके कागजपर उगाके पेंट करैत छै आओर बेचैत छै जाहिसँ उम्र बढ़ते बढ़ते बच्चासभके ई कोइ उमर ना होइ छै बच्चाके पेंटिंग बनाबयके ओ जब चाहय जब जे चीजके पेंटिंग बना छै बना सकैत छै आओर भी बहुते चीजसभ होइ छै जाहिसँ ओकर पेंटिंग बनाके बच्चासभ बेचैत छै ओहिसँ पैसा कमाइत छै अपना परिवारके भी चलबैत छै ई बहुत चीजसभ लेल के होइत छै रङ्ग बिरङ्गके पेंटिंग होइ छै सभ बना सकै छै जाहिसँ ओ अपना परिवारके चला सकए आओर